कला खेत्र में त सिखण जी काई बि उमिरि कोन हूंदी आहे माण्हू कहिड़ी बि उमिरि में कुझु बि सिखी सघंदो आहे बाक़ी रही ॻाल्हि ॿारनि जे लाइ ड्रॉइंग पेंटिंग करण जे लाइ जेतिरी उमिरि जेका आहे ॿार बचपन खां वठी करे पंहिंजे माउ खे पिता खे भाउ खे भेण खे सभिनी खे जेको ॾिसंदो रहंदो आहे नंढो ॿार अञा साल छह जो कोन थियो आहे हथ में पेंसिल खणी करे लिखा पढ़ण चालू कंदो आहे त कुझु बि खणी करे रंग कलर करणु चालू कंदो आहे जेको ॾिसंदो आहे उहो हुनखे करण जी इच्छा थींदी आहे जंहिंजे करे कॾहिं मां ॾिठो आहे अॼु जी तारीख़ में असांजा नंढ़िणा ॿार जेके बि आहिनि असां पहिरें ॿीं साल खां वठी करे हुनजे हथ में कुझु न कुझु बुक वुक किताब ऐं पेंसिलू खणी ॾेई था छॾियूं भई भाउ भेण खे ॾिसी करे बि हुन ॿार खे इअं लॻे थो त भई मां बि कुझु कया ऐं उहा वाक़ई में जेको हुनजी जंहिं में रुची आहे बचपन खां वठी करे अगरि हुनजे हथ में हुनखे कला जी शइ ॾेई वञणु खपे त हुन सां उहो जेतिरो सिखी करे होशियार थी सघंदो आहे उहो अॻियां हली करे हुनखे हुनजो फ़ाइदो मिलंदो आहे जिन जे करे एक्चुअल में त ॿार जी का उमिरि कोने पर जेतिरो थी सघे नंढी उमिरि में कंहिं जी में वञण वक़्त स्कूल में फ़स्ट स्टेंडर्ड सेकंड माण्हू खे जेतिरो थी सघे हुन ॿार खे अॻियां वधण जे लाइ हुनजी हर हिकु शइ खे प्रोत्साहनि ॾिनो वञणु खपे जेको बि थी सघे उहो जंहिं शइ खे बि हथ लाइ उहो शइ हुनखे हुनजे अॻियां अवेलिबल करे छॾणु खपे जंहिं सां उहो पंहिंजी अंदरि जी नेचरल कलाकारी आहे जेके उहे ॿाहिरि कढी सघे थो हुनखे ॿार खे छा चवणो आहे हुनखे पाण खे त ख़बर आहे कोन उहो ॿार पंहिंजे हथ सां जंहिं महिल हथु में शइ खण त कुझु न कुझु ठाहिण जी कोशिशि कंदो कुझु न कुझु ॿुधाइण जी कोशिशि कंदो जंहिंजे करे हुन ॿार खे असांखे हमेशह उहो हुनजे साम्हूं प्लेटफ़ॉम रखणु खपे जेतिरो थी सघे पंहिंजी क्रिएटिविटी सभिनी खे ॾेखारे सघे जंहिंजे करे इहो ज़रूरी आहे